मैं अपने जीवन में एक बार लम्बी यात्रा पर जाने की इच्छा रखता हूँ लेकिन सोचने में ये आता है कि मैं किसके साथ जाऊँ और किसके साथ जाना चाहिए जीवन में सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति यदि कोई होता है तो वह अपना मित्र हो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अपने किसी एक ऐसे मित्र को लेकर साथ में जाऊँ जिससे कि मुझे यात्रा करने में एक आनंद का अनुभव हो मैं हर तरी हर तरीके की चीज हर तरीके की बात यात्रा में आने वाले हर गंतव्य स्थान को या जो भी रास्ते में गाँव हैं कुछ पर्यटक स्थल हैं या उधर बहुत चीजें हैं जिनको हम देखते हैं उस चीज को हमें मेरे एक मित्र के सामने शेयर करूँ उससे उन चीजों के बारे में यदि मुझे जानकारी है तो मैं उसे बताऊँ या उसे वो जानकारी है तो मैं उससे पूछ लूँ ताकि हमारा सफ़र भी अच्छे से अच्छे तरीके से कट जाए यात्रा भी सुखद और आनंदपूर्ण हो और मेरा तो यही सुझाव है कि हमें अगर अपने जीवन में यात्रा करना है तो एक मित्र के साथ एक बार तो यात्रा कर ही लेना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन का एक ऐसा पल होता है जिसमें हम उसको संजो कर रख सकते हैं